مجھے پہاڑوں میں پیدل سفر کرنا بہت پسند ہے برفیلے پہاڑوں گھنے جنگلوں اور پہاڑوں پر غروب آفتاب ان سب میں سے ہر ایک کا اپنا ایک منفرد حسن اور دلکشی ہے جو میرے دل کو بہت بھاتی ہے برفیلے پہاڑوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں کی خوبصورتی اور سکون برف سے ڈھکے پہاڑ بہت خوبصورت اور دلکش ہوتے ہیں ان کی خاموشی اور سکون مجھے بہت پسند آتی ہے ان کی تازگی سرد ہوا اور برف کی تازگی روح کو تر و تازہ کر دیتی ہے برفیلے پہاڑوں پر چڑھائی ایک چیلنج ہوتی ہے جسے پورا کرنا بہت سکون بخش اور کامیابی کا احساس دلانے والا ہوتا ہے دوسری طرف جنگلوں کی بات کی جائے تو گھنے جنگلوں کی خوبصورتی ان کی گہری سبز رنگت بہت دلکش ہوتی ہے جنگل میں مختلف قسم کے حیوارات نباتات دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو کہ بہت دلچسپ اور ڈراؤنا بھی ہوتا ہے جنگل کی خاموشی اور پر اسراریت میں سکون اور مدھم روشنی میں پیدل سفر کرنا بہت منفرد تجربہ ہوتا ہے اگر پہاڑوں پر غروب آفتاب کی بات کی جائے تو دلکش مناظر میں پہاڑوں پر غروب آفتاب کے مناظر بہت دلکش اور جادوئی ہوتے ہیں غروب آفتاب کے وقت پہاڑوں کی خاموشی اور سکون روح کو راحت بخشتی ہیں سورج کی روشنی کا پہاڑوں پر آنا اور آسمان کا رنگ بدلنا بہت حسین منظر ہوتا ہے یہ سب خطے اپنی اپنی جگہ بہت خوبصورت اور سکون بخش ہیں اور مجھے ان میں پیدل سفر کرنا بہت پسند ہے ہر خطے کا اپنا حسن اور کشش ہے جو مختلف طریقوں سے دل کو بھاتی ہے